عام طور پر میں چارٹ پیپر اور وائٹ کلر چارٹ پیپر پر پینٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور ان پر رنگ بھی اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں کبھی کبھار کیینوس پیپر بھی پینٹنگ کرتی ہوں خاص طور پر جب کوئی خاص آرٹ ورک بنانا ہو چارٹ پیپر سستا ہوتا ہے اور بچوں کے اسکول پر اسکول پروجیکٹ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے